اردو زبان ایک اچھی تعلیمات کے لیے ہوتی ہے اردو زبان میں جو ہے مسلم کو پڑھنے میں آسان ہوتی ہے اردو کا لکھاوٹ ایک خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے اردو کو ہم اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں اردو کی شاعری پڑھنے میں بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے اردو کو ہم اپنے زبان میں ایک آسان طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اردو جو ہے ہمارے لیے ایک خوبصورت نظارہ ہے اردو کو ہم لکھنا پسند کرتے زیادہ تر لوگ لکھتے بھی ہیں اور اردو میں لوگ زیادہ تر شاعری لکھنا پسند کرتے ہیں اور اردو کے لیے لوگ بہت سے شاعری بناتے ہیں بہت سے لکھاوٹیں کرتے ہیں اور جس سے ہم جو ہے اردو کو زیادہ تر معنے دیتے ہیں اردو میں ہم پڑھنا اچھی اور خوبصورت طریقے سے جانتے ہیں اردو میں ہم لکھنے کے لیے طور طریقے اچھے اچھے آزماتے ہیں اس دکھتا ہے اردو سارے مخلوق کو پڑھنا چاہیے اور اردو کو لوگ اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور جو ہے اردو میں ہمیں پڑھنا لکھنا اچھا آنا بھی چاہیے